मध्य प्रदेश के विकास में कृषि का योगदान बहुत ही अधिक है और कृषि सम्बंधित उद्योग अगर कृषि के लिए कुछ बहुत ही अच्छे कार्य करते हैं तो उस से निश्चित तौर पर प्रान्त का विकास सम्भव है जैसे कि अगर कृषि उद्योग उर्वरक की गुणवत्ता में ध्यान दें खाद की गुणवत्ता में ध्यान दें बीज की क्वालिटी में ध्यान दें अगर उनकी गुणवत्ता में अगर ये ध्यान देंगे तो उस से निश्चित तौर पर फ़सलों के उत्पादन में एक उ अत्यधिक उन्मूल परिवर्तन देखा जाएगा और इन सब के गुणवत्तापूर्ण होने से निश्चित ही फ़सल की गुणवत्तापूर्ण हो उत्पादक होने की सम्भावना बढ़ जाती है फ़सलों के रोटेसन में वो बोने से कृषि में बहुत ही अधिक लाभ होता है अगर फ़सलों का रोटेसन होते रहेगा तो मिट्टी उपजाऊ रहेगी मिट्टी उपजाऊ रहेगी मिट्टी में कुछ थोड़ी बहुत कमियाँ रहेंगी तो कृषि उद्योग जो उर्वरक खाद बीज का निर्माण करते हैं नाइट्रोजन फ पोटास इन इस सब इन सब का अगर एक उन्मूलन मिक्चर तैयर करेंगे तो उस से निश्चित तौर पर फ़सलों का सर्वांगीण विकास सम्भव है और इस तरीक़े से मध्य प्रदेश का भी विकास होगा